बनैलक तकर बाद भेल जे मखान खर्रै गेल तऽ कमलाजीके पूजा परव भेल ओहिठीना पाठी चढ़ल पहिले सलहेस बबाके पूजा भेल तऽ ओकर अथी चढ़ल तऽ तेना तेना हइ छै हमसब सब जाति मिल जुलि कऽ रहै छियै केना नहि बाभन छोटका जाति चमार भेल माने गोढ़ि भेल मलाहो कहै छै ओकरा ओकर बाद मखान खर्रै लऽ गेल तऽ कमलाजीके पूजा कयलक तेकर बाद भेल जे सलहेस बबाके पूजा कयलक इएह सब करै छै जएह जकरा रहै छै ओहिमे हमसब मिल जुलि कऽ रहै छियै सब जाति भेलै सब जाति हमसब एके मानै छियै हमसब नहि बुझै छियै ई जे कोन पैघ छियै कोन छोट छियै कोन छोटका लोग छियै कोन बड़का लोग छियै तऽ तेना तेना कमलाजीक पूजा भेल मखान खररल गेल माँछ मारल गेल लोग खैबो कयलक सब तरह सऽ बात सबमे मे मिल जुलि रहै छियै